وعلیکم السّلام آپ کون بات کر رہی ہیں جی بتائیے جی اچھ اچھا لیکن میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گی کہ آپ کے بیٹے کی جو اٹینڈینس ہے وہ بہت ہی شارٹ ہے اور سمسٹر بھی آنے والے ہیں اِس وجہ سے وہ ایگزام نہیں دے پائے گا تو آپ اِس کو ساتھ نہ لے کر جائیں تو بہتر ہوگا جی اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے ایک اپلیکیشن لکھیے وہ چُھٹی کی اور اُس پر اپنی آئیڈینٹیٹی اور اپنے بیٹے کی آئیڈینٹیٹی کروائیے آئی ڈی کارڈ اور پھر جو اپنی سگنیچر کیجیے اور اسے اب اپنے جو ہے اسے اُس کے جو کلاس ٹیچر ہیں اُن کو دیجیے اُس کے بعد وہ میرے پاس لے کر آئیں گے تو تبھی جو کوئی جاتا ہے تو ایکسپٹ ہوگی اپلیکیشن ٹھیک ٹھیک ہے لے کے آ جائیں جی لیکن اگر وہ ایگزام نہیں دے سکا تو ہماری اِس میں وہ فالٹ نہیں ہوگا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آئیے جیسے میں نے کیا ہے کہا ہے تو آپ کیجیے اپلیکشن لکھ کے دیجیے تو ایکسیپٹ ہو جائے گی اُس کے بعد آپ کے بیٹے کو چُھٹی مل جائے گی السّلام علیکم